हाँ जी मैम हाँ जी मैम महिला पार्लर से बात कर रहा हूँ बताएँ मैम जी मैम मैं आपको अपने प्लेन्स के बारे में बता देता हूँ मैम मैं मैम देखो हमारे यहाँ थ्रेडिंग में आईब्रोस अपर लिप्स चिन फ़ोरहेड साइड लुक फ़ुल फ़ेस मैम यह सब किया जाता है और वैक्सिंग में फ़ुल आर्म हाफ़ आर्म फ़ुल लेग हाफ़ लेग मतलब जितनी भी वैक्सिंग है वह सब की जाती है ब्लीच भी की जाती है हमारे यहाँ और पैडीक्योर भी किया जाता है बॉडी स्पा भी दिया जाता है हेयरकट भी है फेशियल भी हमारे यहाँ किया जाता है हर्बल का फ़्रूट का एलो वीरा बनाना ऑरेंज स्ट्रॉबेरी गोल्ड डायमंड प्लेटिनियम व्हाइट व्हाइटनिंग डिटेन भी हमारे यहाँ किया जाता है मैम वह भी मिनिमम मिनिमम रेट में किया जाता है मैम हमारे यहाँ कोई हाई हाई प्रोफ़ाइल ऐसे कॉस्ट नहीं है कम से कम और भी ज़्यादा कम में हमारे किया जाता है मैम मैम आपको कब करना है ठीक है मैम कल की आपके मैम जो आपका समय है कितने बजे आएँगी मैम आप दो बजे मैम क्या आप अपने टाइमिंग का शेड्यूल थोड़ा आगे कर सकती हैं क्या मैम दो बजे क्या हमारी ऑलरेडी बुकिंग है तो मैम दो बजे तो नहीं हो पाएगा मैम मगर आप चार बजे तक आ सकती हो मैम तो हो सकता है मैम हमारे चार्जेस पूरे जो आपका जो आपने बोला उसके अकॉर्डिंग मैम साढ़े तीन हज़ार रुपये हुआ नहीं नहीं नहीं मैम बिल्कुल भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास में नहीं है जो आपकी बॉडी को हानि पहुँचाए मैम ओके मैम थैंक यू